जैसे है तालाबों को मछलियाँ पालने के लिए हम बताते हैं जैसे मछलियाँ तालाबों में हम लोग पलाते हैं अपना तो कोई कोई जैसे मछलियाँ ले आओ तो साला तालाबों में डाल देते हैं हम लोग तो जो हैं मछलियाँ बाढ़ती ही नही हैं बढ़ती ही नहीं हैं छोटी की छोटी ही रह जाती हैं तो उसमें जो है नुक्सान हो जाता है कोई कोई तालाबों में मछलियाँ डाल दो तो उसमें बहुत तेज़ बढ़ती उसमें चारा पानी अच्छा मिल जाता है उनको तो चारा देना भी पड़ता है कोई तालाबों में चारा नहीं देना पड़ता है ऐसे ही मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं कोई कोई ऐसे बच्चा है बढ़ता नहीं है मछलियों का बच्चा अब ये छोटी मछलियों का जैसे बच्चा बन गया तो मछली का बच्चा बाढ़ता नहीं है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है जैसे एक साल में दो किलो का हो जाता है तो कोई कोई मछलियों का बच्चा एक साल में सौ डेढ़ सौ या सौ ग्राम का हुई पाता हो पाता है तो उस हिसाब से जो मछली बढ़ती है तो उसमें तालाबों में घाटा लग जाता है तो किसान भाई जो है मछली उह इसीलिए बहुत कम पलाता है कोई कोई जैसे पहली बार पलाया घाटा लग गया तो नहीं पलाएगा कोई पहली बार पलाया उसको मछली का बच्चा बढ़िया मिल गया बढ़िया पैदेवार हुआ बढ़िया मुनाफ़ा भी हो गया तो उसको जो है तो कहते हैं उनको मछली का धंधा जम गया वो किसी का घाटा हो गया तो कहते हैं इनको मछली का धंधा जमा नहीं है इनको मछली पलाना नहीं चाहिए वो तब भी वो लोग अड़े रहते हैं पलाते रहेते हैं मछलियाँ मगर कभी जो उनको बच्चा अच्छा मिल गया तो वो जो मछली का बच्चा जब अच्छा मिल जाता है तब उनको भी फ़ायदा हो जाता है तब वो कहते हैं हाँ पिछली बार हमारा भी मछली में फ़ायदा हुआ था उस बार जो हम बच्चा लाए थे उस वाला बच्चा जो है बढ़ा ही नहीं उसमें घाटा ही हो गया उस सौ सौ ग्राम का बच्चा हुआ दो साल में उसमें क्या आदमी कमा लेगा ये ऐसे ही होता है जैसे कोई कोई मछली है ले आएँ डाल दिया अपना तो बहुत बड़ी हो जाती हैं एक साल में एक डेढ़ किलो की दो किलो की हो जाती हैं कोई कोई मछली बढ़ती नहीं सौ ग्राम की हो जाती है अब हैगा समुन्द्रों में सीपों का है ओ उसका व्यापार भी होता है अब ये तो मिलती बहुत कम हैं ये तो नदियों में ही मिलती हैं सीपों का तो पहले तालाबों में तो हैं ही नहीं बाकी नदियों व बड़े बड़े तालाबों में हैं झीलों में मिल जाती हैं सीपों का बाकी उसपे सरकार का रोक भी लगा हुआ है उसे रोकना भी हो गया है बाकी तो इसका बिज़नेस पहले होता था इसमें कमाई अच्छी होती थी वो उसमें सरकार ने रोक लगा दिया है सीप पे सीप नहीं निखाली जा सकती है समुन्द्र से या नदियों से निखालना मना हो गया है वो पानी भी गहरा होता है तो गहरे पानी के कारण लोगों की मौत भी हो जाती है उसमें तो वो लोग अब डरने लगे हैं सरकार की कुछ डर रहती है कुछ मौत का गम रहता है पानी में उतरना होता है नीचे नदियों में पानी बढ़ जाता है या बूड़ जाते हैं लोग तो नहीं जाते हैं उसमें नदियों में फाँदते हैं सीप नहीं निकालते हैं बाकी पहले आदमी दूसरे थें वो लोग फाँदते थे निकालते थें अब नहीं निकालते हैं बाकी मछली जो है घाटा और नफ़ा ये हमेशा ही लगा रहता है मछलियों का जैसा बच्चा मिल गया वैसा ही बिज़नेस हो जाता है अपना बाकी सीपों का रह गया यही सीप है अब सीप ही कम मिलती है तो पहले नदियों में सीप बहुत थी बहुत बढ़िया व्यापारी होती थी इसको निकाला जाता था नदियों से घाम में डाला जाता था धूप में इसको सुखाया जाता था तब इसको एक एक फोड़ा जाता था तब इसके अंदर से निकलता था तब वही जो मार्केट में मोती मोती निकलता था थोड़ा छोटा छोटा वही जाता था बिकता था बहुत महंगा बिकता था अब तो मोती ही नहीं बन पाता है बहुत कम ही मोती मिलता है उसमें तो पहले मिल जाता था मोती ओती तो लोग जिसके में मिल गया तो अपना बेच लेता था बाकी सीप जो है अब रोक लगा दी है सरकार ने अब निकलना बंद हो गया है तब निकालने निकलता नहीं है लोग आदमी